ओना तऽ मच्छरसँ बहुत सारा बेमारी फैलै छै जेना जेना डेङ्गू मलेरिआ फलेरिआ इत्यादि बेमारीसब मच्छरसँ फैलै छै ओकर ओहिसँ बचावके लेल हमरा ओहिसँ बचावके लेल हमरासभके बहुत सारा सजग रहऽ पड़ै छै जाहिके लेल हमसभ मच्छरदानी ओडोमॉस आओर तऽ अन्य समानसबके उपयोग करै छी जाहिसँ मच्छरसबके भगा देल जाइ छै मारि देल जाइ छिए धुआँके उपयोग कएल जाइ जलमे फिनाइल दऽ देल जाइ फिनाइलसँ घर साफ कएल जाइ छै ताहिसँ जादा दिक्कत नहि होइ छै मच्छरसब अपन जादा घरसबमे नहि आएल ओहिसबके जादा दिक्कत नहि होइ छै बच्चासभके मच्छर काटलासँ बहुत दिक्कत होइ छै जेना मलेरिआ फलेरिआसब बच्चासभके भऽ जाइ छै तऽ ओहि सबसँ बहुत दिक्कत होइ छै मलेरिआ भेलाके बाद बच्चासभके बहुत बोखार तोखारसब आबऽ लागै छै शरीरमे कमजोरी सेहो होइ छै जाहिसँ बच्चासभके बहुत दिक्कत होइ छै पढ़ैवला बच्चासभके ईसब बहुत बचाकऽ राखल जाइ छै एहि दुआरे छोट बच्चासभके मच्छर तच्छर मच्छरसबसँ बचिकऽ रहऽ पड़ै छै दुनिआमे बहुत दिनसँ बेमारी फैलि रहल छै अगर अत्यधिक तेजीसँ ई सङ्क्रमण फैलि रहल छै ई मच्छरके लेल एहिसँ बचावके लेल सरकार बहुत सारा उपयोग कएल जाए छै गाम गाम सफाइ स्वच्छता अभियानके चालू कएल जाइ छै हमर भारत सरकार द्वारा ई स्वच्छता अभियानसँ बहुत सारा बहुत आदमीके जान बचि जाइ छै मच्छरसब एहिसबसँ नहि जादा पनपै छै खराब मच्छरसब ओहिमे ओहिसबसँ मरि जाइ छै पानिसबमे पानिसबके साफ राखल जाइ छै टङ्कीके पानीमे क्लोरीनसब पानी मिला देल जाइ छै दवाइसब मिला देल जाए छै जाहिसँ मच्छरसब उत्पन्न नहि होइ छै दुनिआमे जतेक जगह छै सौँसे ई मच्छरके बेमारीसब फैलि जाइ छै फैलि जाइ छै जाहिसँ बचावके लेल सरकार बहुत मेहनति करै छै आओर जतेक भऽ सकै छै यथासम्भव प्रयास करै छै आओर जतेक बहुत सारा एहन देश छै राज्य छै जतऽ मच्छरके बचावके लेल बहुत सारा उपयोग कएल जाइ छै बच्चासभके फ्रीमे हॉस्पिटलमे इलाज कएल जाइ छै बच्चासभके बचावके लेल फ्रीमे हॉस्पिटलमे इलाज कएल दवाइ देल जाइ छै प्रोटीनसब देल जाइ छै फ्रीमे सबचीज कएल जाइ छै मच्छरके बेमारी अत्यधिक तेजीसँ फैलैके समय फैलै छै बेमारी भऽ वैक्सीनसब एकरसबके उपयोग कएल जाइ छै जतेक बच्चासभ रहै छै सभ एहिसँ सुरक्षित रहै एहि दुआरे एकर एक तरफ बहुत उपयोग बहुत सारा कदम उठाएल जाइ उठाएल गेल छै सभ चाहै छै जे ई बेमारीके समाप्त कएल जाइ जड़िसँ समाप्त कऽ देल जाइ आओर जतेक भऽ सकैए यथासम्भव एकर उपयोग कएल जाइ